हांवें पंदरा तारकेर एक ऑनलायन कुर्ता ऑर्डर केल्लो ताजी सायज खूब व्हडली आयली दुपट्टा आशिल्ली ती सुद्दां सामकी ताका चिकल लागलेलो एकदम वायट दिसताली बरी दिसताली ती सामकी घानेरडी आशिल्ली कपडो ताजो सुद्दां एकदम पाड तो कुर्ता ऑर्डर केल्लो ताजोयी सामको कपडो पाड आशिल्लो आनी सामको ट्रान्सपरंट असो आशिल्लो तेजी शिवण सुद्दां सारकी नाशिल्ली अर्द्या जाग्यार तर त्या कुर्ताची शिवण सगळीं सुटिल्ली कुर्ताचो नेक आशिल्लो तो चडूच डीप आशिल्ली आनी तो रावन्ड नेक आशिल्लो हांवें तो नवश्या रुपयाक घेतलेलो म्हाका तें सामकेच लाॅस जो हांवें कुर्ता घेतिल्लो ताका हांवें परत रिटर्न करपाक सांगले आनी ताजी जी पेन्टूय आशिल्ली ती सुद्दां एकदम लांब आयिल्ली हांवें त्या कुर्ताक सामकी एकदम बॅड रेटिंग दिला हांव आनी परत असले कुर्ता घेवचें ना परत घेता जाल्यार बरें घेवपाचे कुर्ता तें सुद्दां एकदम पाड येतात